हमरा खाना बनेनाइ बहुत अच्छा लागै हइ बहुत पसन्द हइ खाना बनेनाइ हम आलू कोबीके सब्जी भी बहुत अच्छा बना लै छिए चावल दालि सब्जी आर भी बहुत अच्छा बना लै छिए रोटी रोटी सब्जी भी बहुत अच्छा बना लै छिए बहुत अच्छा फेवरेट हइ हमर फेवरेट हइ हमरा करैलाके भुजिआ गहूमके रोटी यूट्यूबपर फूड्स प्रोसेस देखिके सब बना लै छिए टी वी पर भी देखिके बना लै छिए खाना खाना बनेनाइ हमरा बहुत पसन्द हइ गहूमके रोटी भी बना लै छिए टिकरी खजुरी आर नमकीन आर सब बना लै छिए समोसा लिट्टी आर बहुत ईसब बना लै छिए कचरी बड़ी आर भी बना लै छिए खाना खानामे सबकिछु बनाबै छिए भिण्डीके भी सब्जी बनबैमे बहुत अच्छा होइ हइ बहुत अच्छा सब्जी आर बना लै छिए बहुत बहुत बहुत सब्जी बनेलिए बहुत बार खाना बनेलिए हन खाना बनेनाइ हमरा बहुत पसन्द हइ बहुत जइसे खीर पूड़ी आर भी बहुत बहुत मतलब अच्छा से बनबै आबै हइ मटर पनीरके सब्जी भी आलू कोबीके भी सब्जी टमाटरके भी सिमके सब्जी आर बहुत अच्छा बनबै आबै हइ बहुत अच्छा सब्जी आर बनबै आबै हइ हम बहुत बहुत बार सब्जी बनेलिए हन जइसे आलू कोबीके सब्जी आलूके फ्राइ करिके अलग रखि दै हइ कोबीके फ्राइ करिके अलग रखि दै छिए आओर मसल्लाके तलिके फेर दुनूके एकठाम करिके सब्जी बना लै छिए बहुत अच्छा सब्जी बना लै छिए जइसे खजुरी आर भी बहुत अच्छा बना लै छिए बहुत अच्छा सब्जी बना लै छी पूड़ी आर भी बहुत अच्छा बना लै छिए खानामे खानामे सबकिछु बहुत अच्छा बना लै छिए टिकरी आर भी बहुत अच्छा बना लै छिए खजुरी भी पेड़ा आर दूधके पेड़ा होइ ओहो बना लै छिए बेसनके भी कढ़ी बना लै छिए बहुत अच्छा सब्जी आर बना लै छिए खाना बहुत अच्छा लागै हइ हमरा खाना बनेनाइ आर बहुत बहुत बार खाना बनेलिए मतलब बनाबै छी खाना बनेनाइ हमरा बहुत पसन्द हइ खाना बनबैलए बहुत बार बहुत बनेलिए बहुत अच्छा लागै हइ खाना बनेनाइ हमरा बहुत बार बहुत खाना बनेलिए टी वी पर भी देखिके सिख जाइ छिए खाना बनेनाइ यूट्यूबपर भी देखिके सिख जाइ छिए यूट्यूबपर भी देखिके बना लै छिए खाना बनेनाइ गहूमके रोटी भी अच्छा से बना लै छिए मकइके भी रोटी बहुत अच्छा आबै हइ यहाँ सरिसोके साग भी बथुआके साग भी बना लै छिए अच्छा सबसे अच्छा खाना हम मकइ की रोटी सरिसोके साग अच्छा लागै हइ बहुत अच्छा खाना हइ बहुत नॉर्मल खाना मतलब बहुत अच्छा हइ जइसे आओर चिकेन आर चिकेन मटन फिश आर बहुत अच्छासे बना लै छिए मटर बिरियानी आर भी बना लै छी बहुत अच्छासे मछली भी बहुत अच्छासे हम बना लै छी चिकेन भी बहुत अच्छासे बना लै छिए चिकेनमे पिआज आर बहुत पड़ै हइ बहुत अच्छासे बना लै छिए चिकेन बहुत